हलो हलो नमस्ते जी कौन सा धान खरीदने हमारे पास मोटा धान है चिन्नौर है बासमती है काला नमक है बा और इन्द्रासन है चकिया चौंसठ है नारन्दर है और और यही सब हैं हाइब्रिड है इन्द्रासन तीन हज़ार रुपैया कुन्टल बासमती बासमती पाँच हज़ार में और मोटा धान है जो वो दो हज़ार में और काला नमक है तीन हज़ार में और चकिया चौंसठ डेढ़ हज़ार में कौन सा खरीदने ये तीन हज़ार में है पच्चीस सौ में तीन हज़ार में मिल जाएगा नब्बे दिन में होता है धान इसकी रोपाई ये रोपाई हो जाएगी जुलाई में पहले बुआई होगी मई में और ये नवम्बर दिसम्बर में कटेगा हाँ खाद डालनी होती है पहले रोपाई करो उसके बाद में खाद डालो फिर कीटनाशक दवा डालो सल् और सल्फ़र ओल्फ़र डालने होते हैं फिर चावल अच्छा होता है और बास

बासमती के चावल ज़्यादा खाने में अच्छा है खुशबू आती है वो भी नब्बे दिन में धान होते हैं रेट रेट रेट बताएँ पाँच हज़ार में है बासमती और उसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है भराउन जल ना हो और खाद पानी और दवा ज़्यादा थोड़ा पड़ती है क्योंकि खुशबू होती है उसमें रोग ज़्यादा होते हैं गुजिया के और गंधी कीटनाशक दवा जो हैं वो बहुत देखनी पड़ती हैं हाँ मिलती हैं दुकान में हर चीज़ मिलती है हाँ धान के अलग है गेहूँ के लिए अलग है ठीक है पाँच एकड़ कितना तो हम लोग तो बीघा के हिसाब बो जानते हैं पाँच बीघा का पाँच किलो धान हो

नमस्ते जी